आतां नेम्स आतां सांगता आं सुश्मा पालयेकर अजीत पालयेकर अंश पालयेकर आयुश पालयेकर नंदन पालयेकर सुप्रिया पालयेकर नरेंद्र पालयेकर इंद्रावती पालयेकर आशा नायक मोहन देसाय संध्या गणेश पालयेकर गणेश पालयेकर शिवम पालयेकर साईश पालयेकर मागीर किर्ती मामलेकर प्रथमेश मामलेकर सुदा मामलेकर गीता मामलेकर मागी मनीशा सावंत तुषार सावंत मिकील सावंत रामकृष्ण सावंत मागीर विराज नायक दर्शना नाईक सत्यमान कांबळी विनायक वस्त वैष्णवी वस्त तस्मय वस्त मागीर अमिता गाड स्मिता गावडे कुशल गावडे मागीर श्रेयश गावडे मागीर श्रिशा गावडे रिशब गाड राजेंद्र गाड रसिका गाड प्रनिता पडवळकर मागीर शैलेजा आसोलकर मागीर सुकांत ति तिवडकर सविता वस्त रत्नाकर वस्त सचीन वस्त श्रद्धा स्नेहा वस्त सिद्दार्थ वस्त मनीशा वस्त दिलीप वस्त तसो तेजस्वी वस्त तन्मय वस्त मागीर पुजा वस्त निजानंद वस्त दिव्या वस्त देवदत्त वस्त मागीर विष्णू वस्त वनिता वस्त प्रेया बिचोलकर सिद्धी देसाई शेवंती बोरकर संपदा कवळेकर महेश कवळेकर मागीर सिमा पोळ उपेंद्र पोळ मागीर शैलीजा नायक प्रमोद सावंत स्नेहा गावडे नम्रता मडगांवकर निर्मल बांदोडकर सुकांत तिरडकर सुरेखा कवळेकर अरूण बांदोडकर सोनाली गावडे सोनाली सरदेसाय रेशा गांवकर मैथिली मडकयकर संजय मडकयकर श्री मडकयकर गिरीश स स गिरीश सरदेसाय गार्गी सरदेसाय गायत्री सरदेसाय गायत्री वस्त गौरी गांवकर मागीर कुमूद बोरकर प्रितम शिरगांवकर प्रिया बिचोलकर तनय सावडीकर गौरी शिरोडकर योगेश शिरोडकर शितल शिरोडकर करिश्मा शिरोडकर तेजस्विता शिरोडकर जगदीश वस्त तेजस्विनी वस्त आरोही वस्त जोकोदास वस्त जयंती वस्त धर्मा सातार्डेकर धर्मा सातार्डेकर रेहा रेहांश गांवकर रिशीता गांवकर रुपेश गांवकर तुळशीदास दाबोलकर लता पाडेलकर